گزشتہ برسوں میں ہندوستانی تفریحی صنعت نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے آج کے دور میں فلمیں ٹی وی شوز او ٹی ٹی پلیٹفارمس یوٹیوب اور سوشل میڈیا تفریح کا اہم حصہ بن چکے ہیں بالیووڈ فلمیں دنیا بھر میں مقبول ہو گئی ہیں اور لوگ ایکشن رومینس اور ڈراما جیسی کہانیاں دیکھنا پسند کرتے ہیں آج کل ویبسیریز کا رجحان بھی بہت بڑھ گیا ہے جیسے کہ نیٹفلکس اور امیزون پرائم پر بہت سی مقبول سیریز موجود ہیں لوگ حقیقت پر مبنی کہانیاں سسپینس اور تھریلر مواد میں خاص دلچسپی لیتے ہیں اس کے علاوہ مزاحیہ پروگرام گانے ریئلٹی شوز اور کرکٹ جیسے کھیل بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں نوجوان نسل خاص طور پر سوشل میڈیا پر شارٹ ویڈیوز میمز اور بلاگز دیکھنا پسند کرتی ہیں مجموعی طور پر ہندوستان تفریحی صنعت ہر عمر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتی ہے اور لوگ مختلف انداز کا مواد اپنے دلچسپی کے مطابق استعمال کرتے ہیں